अहाँके सुन रहल छी हॅं की बोल रहल छी कि हमरा के भाड़ाके लेल गाड़ी चाहता हमर घूमे जाइके छऽ कितना अऽ अऽ पइसा माँगै छऽ हऽ कितना

सीतामढ़ी जाइ के छऽ आओर अथि मिथिला जाइके छऽ घूमे अथि जाइके छऽ हॅं जाइके छऽ तऽ कितनामे भए जेतै हॅं तऽ दू हजारमे कऽ दय छऽ ने हो जइतौ ने ओते जादे कहै छै ने तऽ हॅं इतना मे कहाँ कहाँ घुमतै दू हजारमे दू हजारमे कहाँ कहाँ घुमैके लेल कहै छियै अपने यहीमे ओहिमे कुछ कम बेस करिके तब दय छऽ ने की कहुँ सभतरि घूम लेतै कि जादे कहै छी ने किछु ओहिमे किछु कम करि ने देखि ने तब ने होतै काल्हि परसो जाइ के छै अपने बताएब भाड़ा सहीसँ बताएब तब तऽ जाइ छी ने अब हमरा करीब हम परिवार के साथे छी हमर साथमे सभ परिवार साथमे छी किए ने हेतै सभ कहै छै केतना तक लागतै केतना होतै हम तऽ ओतना जानै छी नऽ कि कहाँ कहाँ जगह हय केय कितना तक लेबै सहीसँ बतैब तब तऽ किएकि अऽ तऽ ठीक है तब करत कितना मे करत तऽ बता देब हम कर देतानी तऽ ठीक हय

हऽ तऽ ठीक हय ठीक छऽ तऽ राखि दय छऽ हऽ तऽ हो तऽ गेलौ ठीक छऽ